देखिए हमने व्यायाम के बारे में बताया योग मतलब व्यायाम हम व्यायाम से बिना दवाई के चाहे बिना किसी डाक्टर के सलाह से अपने एक योग से ही अपने शरीर को रोगों से और विकारों से मुख्त रख सकते हैं और योग के लिए एक चैनल है आस्था चैनल जिसमें रामदेव जी महराज और उनके सहयोगी योग के बारे में संकल्प करते हैं और योग के बारे में पूरी निष्ठा से सबको बताते हैं योग करने से हमारे शरीर में हर रोग विकार उत्पन्न नहीं होते हैं और योग करने से और बहुत सारी जड़ीबूटीयों के बारे में लोग बताते हैं जिसका सेवन करेंगे और योग करने से हम हरी भरी योग करने से हम अपने शरीर को कई रोगों से मुक्त रख सकते हैं सुर्य के सुबह सुबह सुर्य में धूप की किरणें लेनी चाहिए जिससे हमारे शरीर की जो हड्डियाँ होती है वो मज़बूत होती हैं हमारे शरीर में जो मस्तिष्क होता है वह फ्रेस हो जाता है सुबह सुबह ताज़ी हवा में जाकर टाहलना चाहिए और योग करना चाहिए योग कम से कम एक घंटे का करें आप और योग सीखते समय कठिनाईयों का जो सामना कर करना पड़ सकता है कि कई लोगों को किस कौन सा योग करना है यह नहीं पता चल पाता है किस कौन से योग को कैसे हम किस प्रकार बोलते हैं जैसे हम बोलेंगे को योग कई प्रकार के होते हैं व्यायाम भी कई प्रकार के होते हैं योग और व्यायाम एक ही है आप दोनों को एक ही मान सकते हैं जैसा कि हमने बोला योग मत्या मतस्यासन इसमें मतस्यासन होता है कि मछली के अकार के अपने शरीर को बनाया जाता है और सुर्यासन इसमें एक पैर को एक घुटने के ऊपर चढ़ाकर और सुर्य को नमस्कार किया जाता है ऐसे कई प्रकार के योग और व्यायाम हैं जिसे हम करते हैं और कर सकते हैं इसमें रामदेव बाबा आस्था चैनल पर हर समय उनका एक टाइम होता है जो टाइम पर आते हैं और सबको योग के बारे में बताते हैं सुबह के टाइम शायद उनका चैनल होता है और वे आते हैं और सबको बताते हैं कि कैसे योग किया जाता है कैसे योग करना चहिए किस प्रकार का योग करना चाहिए और किस प्रकार के योग करने से हमारे शरीर में किस प्रकार के लाभ होते हैं कौन सा योग करना चाहिए हमारे शरीर की हाईट भी बढ़ती है कौन सा योग करना चाहिए जिससे हमारे आँखों की रौशनी सही हो कितने बहुत से प्रकार के योग हैं और जि जितने भी योग हैं उनके अलग अलग फायदे हैं जो योग करेंगे उससे एक अलग फायदा होगा लेकिन माने तो मानने से व्ययाम करना चाहिए सबको व्यायाम करना चाहिए योग करने से हर चीज़ होती है लेकिन लोग होते हैं एक युट्यूब चैनल भी होता है जिसमें लोग योग का म कई लोग यूट्यूब चैनल पर हैं जितने भी लोग हैं वे लोग यूट्यूब चैनल पर योग के बारे में बताते हैं योग करवाते हैं आप चाहेंगे तो उनसे आप लाइव संपर्क कर सकते हैं जैसे बाबा रामदेव हैं यह योग कराते हैं और योग के बारे में सब कुछ बताते हैं योग करने से वह बोलते हैं कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का विरोग नहीं हो सकता है हालांकि यह ना पूरी तरह सही नहीं है इससे पंचानवे पर्सेन्ट क्या है यह मान्य हो सकता है कि अगर आप योग करेंगे तो आपके शरीर में विकार उत्पन्न नहीं होगा किसी प्रकार का रोग नहीं होगा हालांकि रोग उत्पन्न इस समय जानते हैं कितना प्रदूषण हो रहा है प्रदूषण हो रहा है तो जल प्रदूषण वायु प्रदूषण ध्वनि हर प्रकार का प्रदूषण इससे अगर बचना है तो हमें सुबह योग करना चाहिए और योग करेंगे तभी हमें स्वच्छ सुबह के टाइम स्वच्छ हवा स्वच्छ जल मिलता है जिसके सेवन से अगर सुच्छ सुबह सुच्छ वायु लेंगे तो उसकी वायु के सेवन से हम अप योग करेंगे तो हमें अच्छा अनुभव होगा इससे हमारा मस्तिष्क फ्रेस रहेगा और ऐसा योग करना चाहिए अगर करेंगे तो हमें ही फ़ायदा रहेगा लोगों को कठिनाई तो पड़ सकती है कि क्या लेकिन कोई कठिनाई की ज़रूरत नहीं है आजकल हर बच्चों आज हर घर में एक इस्मार्टफोन है इन टच मोबाइल इन दिनों व्यक्ति यूट्यूब से यूट्यूब पर भी लोग कितने लोग बहुत से वह करवाते हैं हम चाहेंगे तो यूट्यूब से योग के बारे में सीख सकते हैं जितना हो सके उतना हम जान सकते हैं यूट्यूब के बारे में और एक आस्था चैनल होता है टी वी पर भी बहुत से चैनल हैं जिसके बारे में हम बोल सकते हैं चाहे जान सकते हैं उसको देख सकते हैं कि कौन सा योग कैसे किया जाता है और उसे करने से क्या फायदे हैं जितना भी हम करेंगे उतना भी हमें ही करना रहेगा मिनिमम यह करेंगे वह करेंगे क्या करेंगे नहीं पता लेकिन योग करेंगे तो हमें शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होगा अगर रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसको चांस है कि थोड़ा दवाई और थोड़ा योग से हम अपने रोग को शरीर को रोग से मुक्त कर सकते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा ही शरीर रोगों से दी मुक्त रहेगा और हमें रोज़ कम से कम एक घंटे तक व्यायाम करना चाहिए आराम करेंगे तो हमारे ही शरीर में फायदा रहेगा योग योग सीखने में थोड़ी कठिनाई तो होती है मान लीजिए पहली बार हम कोई काम करते हैं तो कठिनाई तो होगी ही इसलिए योग योग भी एक प्रकार का कार्य है अगर इसे आप करते हैं तो अपने जीवन में बहुत सुधार ला सकते हैं योग करने से रोग वि विकार सब दूर हो जाते हैं कम से कम आपको दिन में एक सुबह के टाइम एक घंटा कम से कम व्यायाम करना चाहिए एक घंटा नहीं तो नहीं कम से कम आधा घंटा चाहे दस मिनट पन्द्रह मिनट जितना हो सके जितना आपको वक़्त मिले उतना व्यायाम कर सकते हैं यह नहीं है कि आपको टाइम है कि मिनिमम घंटा करना है आप जितना टाइम है उतना कर सकते हैं योग करना है तो योग कीजिए आपका योग का एक निश्चित हो जिसे खाना का एक निश्चित होता है कि यह कम यह करना है यह कम वह करना है यह काम इस तरह आप भी अपने जीवन के दिनचर्या में योग को भी एक छोटा सा स्थान दे दीजिए योग को स्थान देने से आपके शरीर में जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं वे सब सुधर जाएगी और सब सकारात्मक प्राव आपके शरीर में आने लगेगा सकारात्मक प्रभाव आएगा तो आप किसी के बारे में कुछ ग़लत सलत नहीं बोलेंगे सकारात्मक प्रभाव से मस्तिष्क फ्रेस रहता है और किसी भी नकारात्मक क्वालटी के अपशब्द योग करने से नकारात्मक दोष सब मिट जाते हैं हमें करना चाहिए तो करें तो मान लीजिए यूट्यूब चैनल है और टी वी भी है सब लोग के घर में सब लोग घर में टी वी नहीं लगी अभी स्मार्टफोन आ गया डिजिटल इंडिया का ज़माना है अगर आप चाहते हैं योग के बारे में सिखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं इसमें अब पहले बहुत लोग प्रॉब्लम होती थी योग के बारे में करने से योग कैसे किया जाता है कौन से योग कैसे किया जाता है अब तो यूट्यूब है चैनल हैं हर चीज़ करना है और आप लोग तो ऐसे कर ही सकते हैं जैसे आपको जैसे भी चीज़ तरह का सामना करना पड़े अब मोबाइल है यूट्यूब है मोबाइल में यूट्यूब है मोबाइल से अब देख सकते हैं कि योग कैसे किया जाता है वैसे कर सकते हैं और वही अपना आस्था चैनल है रामदेव बाबा सबको बताते हैं कि योग कैसे किया जाता है मिनिमम करने से और चीज़ का फायदा होता है योग करेंगे तो आप ही के शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होगा आप ही तंदुरुस्त रहेगे आप ही स्वस्थ रहेंगे यदि योग नहीं करेंगे तो आप अप बीमार पड़ जाएंगे आप में आलस आ जाएगा आप किसी काम को करना नहीं चाहेंगे हर काम करने के लिए योग बहुत फायदा इसलिए अपने जीवन में योग को एक महत्वपूर्ण स्थान दीजिए धन्यवाद